इंग्लीश भाशेंत एक म्हण आसा हेल्थ इज वेल्थ म्हणजेच आमचें आरोग्य जें आसा हें आमचें सगळ्यांत व्हडलें धन आसता आनी एका वटेन हें जें वाक्य आसा हें बरोबरूय आसा आरोग्य हें मनशाचें सगळ्यांत व्हडलें धन आनी आमचें आरोग्य बरें दवरप ही आमची जबाबदारी आसा आता आक्के बरें दवरपाचें वेगवेगळे तरेचे आमचे कडेन सुविधा उपलब्द आसा आनी हातूंतलो एक प्रकार म्हणजे खेळ खेळ आमचें आरोग्य बरें दवरपाक खूब खूब व्हडलो रोल प्ले करता आता कितें आसा जेन्ना आमी खेळ खेळटा तेन्ना आमचें आंग जें आसा तें तंदुरूस्त उरता आमचे जिवाक कसलेच तरेचो रोग पिडा जायना आमी हेल्दी उरता आमची इम्यूनिटी जी आसा ती वाडटा खेळ कसलेय प्रकारचे आसूंक शकता घरांत बसून खेळपाचे खेळ आसूं शकता ते काय तूं भायर वचून खंयच्या मैदानांत वचून खेळपा शकता असलेय ते खेळ आसपाक येता घरांत बसून खेळपाचे खेळ म्हळ्यार आमचे कॅरम जालो शाप शिडी लुडो असले तरेचे वेगवेगळे खेळ आसात भायर वचून खेळटलो म्हणजे ते क्रिकेट फुटबाॅल हॉकी आनी बास्केट बाॅल बेडमिंटन ते भायर आमकां खो खो सारके पयलीचे खेळ सुद्दां खेळपाक मेळटा खंय लागीं उदकाची कसली बा तळी बी आसा जाल्यार आमी थंय उदकाचे खेळ लेगीत खेळूंक शकतात जशे की रिवर राफ्टिंग स्विमींग अशे आदी तरेचे खेळ सुद्दां उपलब्द आसा आमचे कडेन जेन्ना आमी खेळ खेळटात तेन्ना आमची तकली शांत जाता आमी कसलेंय स्ट्रेसफूल काम करता आमकां टेन्शन येता आमकां स्ट्रेस येता तेन्ना आमी जर खेळ्ळें जाल्यार आमकां तें टेन्शन किंवा स्ट्रेसांतल्यान मुक्त व्हरपाक खूब व्हडली मदत जाता आमचो जीव बरो उरता ते भायर आमकां फ्रेश दिसता अशे तरेन आमी आमचें आरोग्य बरें दवरपाक शकता वेगवेगळे तरेचे खेळ खेळून